थैंक यू मुझे ना गाउन वग़ैरह में देखना है और मैं ना आपके यह दुकान पर फ़स्ट बार आई हूँ मुझे नहीं पता यहाँ पर किस टाइप से कपड़े मिलेंगे मतलब बहुत ज़्यादा रेट में बहुत ज़्यादा रेट तो नहीं लगाओगे आप मुझे ब्ले मेम मुझे ब्लेक कलर में गाउन देखनी है अच्छा अच्छा

किस टाइप

हाँ मुझे हज़ार आठ सौ तक का गाउन पसंद है मतलब एक पिंक कलर में एक येलो कलर में यह एक से दो गाउन मतलब इस ड्रेसेज़ तो मुझे देखना है इस कलर में उसके बदले में पैसे तो मिल जाएँगे या उसके बदले में कोई ड्रेस ख़रीद के जाना पड़ेगा अच्छा हम ड्रेस का तो ध्यान रखेंगे देखेंगे मतलब ओह भी मुझे एक दो दिन में नी अच्छा दिख सकता है तो मैं रिटन कर जाऊँगी इस ड्रेस को हाँ पैक कर दीजिए